जी नमस्ते मैडम हाँ आपके यहाँ साड़ी बिकती है आपके यहाँ कौन कौन सी साड़ियाँ बिकती हैं हमें जो है शादी मेरे यहाँ पड़ी है इसलिए हमको बनारसी साड़ी और नेट की साड़ी दोनों चाहिए तो उसका दाम कितना होगा

तो हज़ार वाली साड़ी है वह मतलब रेट लगाएँगे जैसे कितने तक मिल सकती है अरे कम एक हज़ार रुपये देंगे क्या उतने में मिल सकता है

क्या दो हज़ार तक का हो सकता है लेकिन हमको तो जैसे पाँच हज़ार की है तो एक ही हज़ार रुपये में चाहिए तो अच्छा जैसे कि हम साड़ी ले लिए हैं तो क्या वह जैसे कि आप वह बोल रही हैं चार हज़ार तक की होगी तो क्या वह वापस कर सकते हैं

ओके तीन हज़ार तक की दोगी तीन हज़ार में पड़ेगा ठीक है नमस्ते